खेतमे मकइ लगबै छियै गहुम लगबै छियै ओइमे खाद पानि दै छियै गायके गोबर दै छियै भैंसीके गोबर ओइमे दऽके पटेलहुँ जे बढ़िआँ उपजा होतय बढ़िआँ होतय बेसी उपजत तै दुआरे गोबरो देलहुँ देखलहुँ जे जे जाइत कमजोर भेल तऽ डी ए पी देलहुँ यूरिया मारलहुँ पानि देलहुँ ई सब दअ कऽ उपजाबय छियै तऽ उपजा बढ़िआँ होइ छै तऽ बढ़िआँ उपजा भेल तऽ बढ़ल आलू बढ़ल मकइ बढ़ल क्विंटलके हिसाबसँ बढ़ि गेल तऽ मन खुश भऽ जाइ छै कम उपजय हइ तऽ मन टूटि जाइ छै तऽ ओइ दुआरे खाद आर कनी बेसी कऽ देलहुँ तऽ बढ़िआँ उपजा होइ छै तऽ डेढ़ क्विंटलके मकइ भऽ जाइ छै दू क्विंटलके तीन क्विंटलके आलू भऽ जाइ छै तऽ बेचलहुँ बेचलहुँ तऽ पाइ किछु निकलि जाइ हइ मकइके खर्चा निकालि दै हइ आलू तै दुआरे राजमा लगा देलहुँ धनिआ लगा देलहुँ तऽ मर मसल्ला भऽ जाइ छै राजमो बढ़िआँ भावमे बिकय हइ राजमो लगेलहुँ सब जगह हियमका हमरा अरके माटि छै करिकबा ओइपर उपजा धेलक जोतेलहुँ कोरेलहुँ बढ़िआँसँ चारि गो पाँच गोके चास करेलहुँ मेही खेतके ढेला फोड़िके मेंही कयलहुँ धूरा धूरा सनके खेत बनाके ओइमे रोपलहुँ मकइ मकइ रोपलहुँ तऽ मकइ जल्दी जनमि गेल जल्दी जनमि गेल तऽ ओइमे खाद पानि देलहुँ खाद पानि देलासँ मकइ जल्दी निकलि गेल जल्दी बढ़िआँ भऽ गेल तब आलू कोरबयके समय भऽ जाइ छै तब आलू कोरेलहुँ आलू कोराके ओइमे डी ए पी देलहुँ यूरिया देलहुँ छींट देलहुँ तऽ छींटकऽ पानि पटेली तब मकइके रङ्ग हरियर भऽ जाइ छै कलशगर होइ छै मोटगर गाछ होइ छै तऽ बढ़िआँ होइ छै देखयमे तऽ ओकर बाइलो नमहर होतय बाइलो नमहर होतय देखयमे बढ़िआँ लागतइ बाइल तऽ मोन जे पूरय छै ने जे खेतके जे जजाइत कमजोर भेल तऽ जे ओ नहि पूरल तऽ मोन टूटि जाइ छै तै दुआरे खाद पानि खूब बढ़िआँसँ देलहुँ उपजेलहुँ